नमस्ते सभी हम बम्बइसँ आयल छियै दीदी हमरा गाँवके तनी त्यौहारके बारेमे जनकारी दैतियै रऽ दीदी हूँ हँ हँ तऽ हँ हँ बाय बाय हँ हँ नै नै हूँ आओर हूँ दीदी आओर छैठ केना मनायल जाइ छै हूँ हँ यौ हँ हूँ हूँ हूँ हूँ हूँ भऽ गेल

उठु हूँ आ दिद्दी आ अत्तऽ केना मनायल जाइ छै दीदी चौरचन केना दीदी मनायल जाइ हय हूँ हूँ आ आर आ दिद्दी आओरो त्यौहारके बारेमे बतैयो ने दीदी आ दिद्दी आओर ककरोके जैसे जितिया हुआँ कैसे क्या करे

हूँ हूँ हूँ हूँ हँ हँ हूँ हूँ

हूँ आओर दीदी अहाँ आरके हूँ अहाँ आरके गाँवमे तऽ दीदी त्यौहार बन्हियाँसँ मनायल जाइ हैय हूँ पैघ आओर ठीक छथिन दीदी ठीक हैय दीदी ठीक छै